जैसे कि हम जानते हैं सहायता समूह ऐसे एस एस जी के बारे में तो ये गाँव में जैसे कि समूह हुआ दस बारह महिलाओं का ये वो होता है बारह महिलाओं का ग्रुप होता है तो उसमें एक महिला लीडर होती है वो समूह जैसे कि जैसे जिसको जैसा आवश्यकता पड़ता है स्टार्टिंग तो दस ही पाँच हजार दस ही हजार से होता है दस से पंद्रह हजार का तो जिसको जैसा रहता है पंद्रह हजार से स्टार्टिंग होगा तो वो पंद्रह हजार ले के दस दस बारह महिलाओं में जो लीडर होती हैं वही पास करवाती हैं ये वो पैसा वो क्या बोलते हैं कि वो पास करवाती हैं जब पैसा तो समूह वाई ई दस बारह महिलाओं में तो वो जो लीडर होती हैं वो पैसा पास करवाती हैं बाकी जो ग्यारह जन होती हैं ले के वो पैसा तो जैसे जिसको पंद्रह हजार से स्टार्टिंग है पंद्रह हजार वाले को कहते हैं पंद्रह हजार जैसे किसी में ज़्यादा भी है जैसे पंद्रह हजार से स्टार्टिंग हुआ फिर पचास हजार पचीस हजार फिर पचास हजार फिर जिसका जैसा इंकम होगा वैसा करेगा जैसे कि पैसा ले लिए पंद्रह हजार तो पंद्रह हजार किस्त बाइ किस्त वो किस्त बाइ किस्त जैसे ई एम आई वो वो क्या बोलते हैं किस्त होता है किस्त बाइ किस्त से वो पंद्रह हजार रुपए कंपनी को पैड कर दिए जमा कर दिए तो वो पंद्रह हजार के बाद पचीस हजार भी ले सकते हैं फिर पचास हजार भी ले सकते हैं भाई जैसा वो किस्त बाइ किस्त जमा करेंगी वैसा उनका पैसा पास होता है तो ये समूह जो होता है महिलाओं का वो तो गाँव से ही होता है ज़्यादातर तो ये लोन यहीं से पास होता है कि ऐसा कि दस हजार पंद्रह हजार गाँव से ही सब उठता है जो लीडर होती हैं वही उठवाती हैं वो क्या बोलते हैं वो जैसे कि पंद्रह हजार उन्होंने ले ली पैड कर ली आराम से उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ जैसे कि दिक्कत नहीं होता तो तीन पंद्रह हजार के बाद पच्चीस हजार भी ले सकती हैं पचास हजार भी ले सकती हैं और जैसा उनका समूह होगा जैसा उनका बैंक बैंक का वो होता है वो वैसे लेकिन भर भी सकते हैं आराम से कोई दिक्कत नहीं है